हैलो तुसेंगी अज्ज अंऊ सनाना चाह्न्नी आं की मेरे ग्रांऽ बिच केह्डी केह्ड़ी जेह्ड़ियां में रुकावटां में फेस कीतियां ते में चाह्न्नी आं की मेरे औने आह्ले जेह्के अग्गें आह्ले बच्चे न ओह् उनें रुकावटें गी फेस निं करन सारें ई पैह्लें में अपनी पढ़ाई दे बारै च सनाना चाह्नीं आं तुसें ई पढ़ाई जेह्की इन्नी जरूरी ऐ पर भी बी में उसदे लेई इन्नियां जादा रुकावटां इन्ने जादा चैलेंज़ फेस कीते की के आक्खने दी कोई गल्ल गै निं ऐ पैह्लें जेह्के ता जिस स्कूल में जित्थै पढ़नी ही ते उत्थै दे जेह्के मास्टर निं औंदे हे मास्टर जेह्के तां जम्मू दा लग्गी जंदे हे ते कोई कुदे आ लग्गी जंदे हे ते उत्थै आने जाने दी प्रॉब्लम होंदी ही उत्थै जेह्के रोड़ निं थे नुहाड़े बाद रोड़ निं उत्थै कोई कमरे निं रौह्ने गित्तै थे की के ग्रांऽ दे लोक थे ते जेह्के शैह्रें दे लोक ग्रांऽ च जाइयै रौह्ना पसंद निं करदे न भी इसदे च साढ़ा कोई ओह् ऐ ऐसा निं बच्चे जेह्के ता इन्ने जादा जेह्कियां रुकावटां फेस कीतियां उस टाईम की आक्खने दी कोई गल्ल ई निं ऐ ते अस पता तुसें ई की में अपने टाईम दी इक्क क्हानी सनानीं आं कि अस जिस टाईम उत्थें स्कूल पढ़दे हे उत्थै बिल्डिंग बी निं ही होंदी उत्थै इक्क कमरा होंदा हा ते दस्स क्लासां लगदियां हियां दस्स क्लासां लगदियां इक्क कमरे च ते कियां पैह्लें ते उत्थें बच्चे ई उन्ने होंदे हे कोई कोई बच्चा होंदा हा की के ग्रांऽ च लोकें दी सोच निं होंदी कि असें अपने बच्चें गी पढ़ाना ऐ अग्गें ते लोग पढ़ांदे निं हैन तां गै ग्रांऽ पिछड़े दा रेही जंदा ऐ नाहं रोड़ पुज्जी सकदा ऐ ते नां जेह्का तां कोई घर हॉस्पिटल इन्ना जादा बनांदा निं ऐ अगर कोई बनांदे बी हैन तां ओह् कोई कच्चे कोठे बनांदे न इत्थुआं दे लोग जेह्के जाइयै उत्थै रौहंदे निं हैन भी अस केह् करदे हे की रोड़ गित्तै आक्खने आस्तै अस बी आंदे हे कि आं रोड़ चाहिदा नुहाड़े बाद अस जेह्के तां हाई सेकेंडरी स्कूल च गे आं ते उत्थै बी जेह्का रोड़ दी बड़ी जादा बड़ी जादा प्रॉब्लम थी अस लोग जेह्के बड़ेदूरा दूरा थे बड़े दूरा दूरा थे ते उत्थें जेह्के मास्टर थे ओह् आंदे थे बेचारे पर जेह्के उत्थें ग्रांऽ दे मास्टर ग्रांऽ दे मास्टर बनने कि'यां उत्थै जेह्के अस पढ़दे निं थे ते पढ़ियै जेह्के तां ओह् नौकरी लग्गी तां ओह् कुदै कुदै शिफ्ट होई जंदे ते कुदै कुदै शिफ्ट होई जंदे ते जेह्के था बेचारा तां ओह् आंदे हे ते अस पढ़दे होंदे हे फ्ही थोह्ड़ा थोह्ड़ा ठीक होंदा रेहा जेह्का सिस्टम होंदे होंदे जेह्का तां हून थोह्ड़े थोह्ड़े रोड़ पुज्जे बाऽ ऐहीं बी कक्ख बी नेईं कुछ बी निं होआ चलो अजें बी अस कोशिश करा दे आं सारे ते साढ़ी इ'यै कोशिश ऐ कि जेह्कियां गल्लां असें सहती दियां ते ओह् कोई साढ़े अग्गै आह्ला निं फेस करै ते दिक्खना असें हून एह् ऐ की अस पढ़ियै जेह्के तां अपने ग्रां गितै केह् करदे आं ते केह् जेह्के उत्थुआं दे लोक करदे आं असें अपने ग्रां दे लोकें दी सोच बदलनी ऐ असें इयै आक्खना की बच्चें गी पढ़ाओ अगर बच्चें गी पढ़ाङन ओह् ता भी गै साढ़ियां जेह्कियां प्रॉब्लमां सॉल्व होनियां न इं'या जेह्के तां साढ़ा जेह्का सिस्टम ऐ तां ओह् इं'या ई रौह्ना ऐ कोई उत्थें मास्टर निं जाना ते कोई उत्थें रोड़ निं पुज्जना ओह् नुहाड़े भाऽ दा असें जेह्का तां इक्क हॉस्पिटल दी प्रॉब्लम असें जेह्की तां असें दिक्खी दी ऐ की के साढ़े ग्राएं च कोई बमार होंदा था ते उसी उत्थां चुकदे हे ओह्बी खट्टा पर पाइयै खट्ट जेह्की चारपाई होंदी डोगरी च उसी खट्ट आखदे न उसदे पर पाइयै ते केईं दूर तक्क पैदल चलियै औंदे हे ते केईं तां बेचारे जेह्के उ'ऐ नेहं होंदे तां ओह् मरी बी जंदे हे इसदे च कोई शक्क निं ऐ आखने ई कि मरी जंदे न ओह् मरदे बी थे नुहाड़े बाद किश बेचारे होंदे खुशकिस्मती आह्ले तां ओह् बची जंदे हे ते ओह् बची जंदे ते अग्गें इत्थें हॉस्पिटल इत्थें आंदे हे अस्ताल ते उत्थै बी डॉक्टर निं होंदे की के डाक्टर कोई कुदेआ ते कोई कुदेआ ते उंदे रोड़ जेह्ड़े कच्चे जित्थें होंदा ते उत्थै मोए डाक्टर आवा दे ते ओह्बी केईं किश करदे ते केईं किश करदे ते ओह्बी केईं किश करियै तुआहीं गै रौह्ना शुरू करी ओड़दे इत्थै जेह्के अस्ताल करदे रौह्ने आं प्रॉब्लमां फेस नुहाड़े बाद दिक्खने आं अस की थोह्ड़े बहोत के अपने ग्रांऽ आह्ले लोकें गी आक्खेआ की पढ़ो ते अग्गें निकलो ते अग्गै जाइयै अपनियां प्रॉब्लमां दस्सो ते तां जेह्कियां साढ़ियां गल्लां जाइयै सॉल्व होंदियां न इं'या निं होना किश बी अस अगर इत्थै रेहियै ते मेन साढ़ा एह् ऐ कि पढ़ाई पढ़ाई निं होग साढ़ी ते असें अग्गें कुत्थें जाना ऐ तुस गै दस्सो आं मिगी अग्गें कुत्थें जाना ऐ अगर जेकर अस पढ़गे निं जां बच्चें गी पढ़ागे गै नेईं तां बच्चें उ'ऐ ध्याड़ी गै लानी नी ते उत्थें ग्रांऽ बिच कम्म निं थ्होंदे ते ध्याड़ी कुत्थां लानी ढिड्ड कि'यां पालना नुहाड़े बाद जेह्के तां असें होर कोई रस्ते निं होंदे न हून भी बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा नरेगा दे कम्म चला दे न कोई किसै दे कम्म चला दे न भी थोह्ड़े थोह्ड़े रस्ते बना दे ते अस जेह्के आं तां अस अजें बी बैठे दे आं इंया हत्थे र हत्थ रक्खियै हत्थै र हत्थ रक्खियै निं बौह्ना असें अपनियां जेह्कियां प्रॉब्लमां फेस कीती दियां उंदा सल्यूशन तुप्पना ऐ ते सल्यूशन इ'यै कि बच्चें गी पढ़ाओ ते पढ़ाइयै जेह्का बच्चें गी अग्गें करो तुस ते बच्चे अग्गें होये तां उनें अपने आप तुंदियां प्रॉब्लमां सॉल्व करनियां कुसै दे घर कोई बुड्ढा ऐ तां अगर रोड़ निं ऐ अगर कोई बमार होई जा अगर रोड़ निं ऐ कोई बमार होई जा बायचांस बमार होई जा कोई ते चुक्को खट्टा ते लेई जाओ उसी आं हून जाना असलें हॉस्पिटल सद्दो पैह्लें खट्ट निं थ्होनी खट्ट थ्होई अगर कुसै दे घर खट्ट थ्होई तां भी बंदे निं थ्होने कोई कुदै होने गुड्डा दे ते कोई कुदै होने गुड्डा दे ते चलो चार बंदे थ्होई गे ते चारै आये उनें चुक्केआ उसी पाया खट्टा लेइयै गे जिसलै तां उसलै जेह्का बेचारा बमार सीरियस बंदा होग उस तां रस्ते च गै मरी जाना ऐ ते अगर ओह् मरी जा तां साढ़ी मैह्नत करने दा केह् फायदा ऐ मिगी दस्सो आं तुस एह् हॉस्पिटल बनने दा केह् फायदा ऐ तुसें गी किस बजह कन्नै मरेआ की साढ़े ग्रांऽ बिच रोड़ निं था इस बजह कन्नै मरेआ ते नुहाड़ै बाद बिजली जेह्की तां बिजली दा बी बड़ा बड्डा ड्रामां ऐ साढ़े ग्रांऽ च बिजली निं औंदी ऐ ते बिजली निं होऐ ते बच्चे पढ़ी निं सकदे न ओह् कुदै दिनियां लाइयै पढ़दे न ते कुदै दिए लाइयै पढ़दे न ते अस जेह्के ना दिन्नियां लाइयै बी पढ़े दे थोह्ड़े बहोत ते हून असें जेह्का तां थोह्ड़ा बहुत आं इं'या इं'या करो तां भी बी पर अजें बी साढ़ियां सारियां प्रॉब्लमां सॉल्व निं होई दियां न ते असें जेह्कियां तां अपनियां सारियां प्रॉब्लमां जेह्कियां सॉल्व करनियां ते कि'यां करनियां असें की बच्चें गी पढ़ाइयै अगर बच्चे पढ़े ते साढ़ियां प्रॉब्लमां सॉल्व होई जानियां ते अगर बच्चे निं पढ़ङन ते साढ़ियां प्रॉब्लमां कि'यां सॉल्व होङन अज्ज अं'ऊ दिक्खनी आं अपने ग्रांऽ ई जित्थै अं'ऊ पढ़ी आं ते इत्थै स्कूल मास्ट निं हे औंदे तां उत्थां गै पढ़ियै किश बच्चे मास्टर लग्गे आं लग्गे पढ़े कियां बच्चे ओह् उत्थुआं जंदे हे ते इत्थुआं दस्स किलोमीटर पैदल चलियै दूए स्कूल जाना हा उनें बेचारें उ'नें चलदे ई ध्याड़ी होई जाना पर पढ़े पढ़े ओह् ते पढ़ियै मास्टर लग्गे ओह् ते अज्ज ओह् बच्चें गी ना इ'यै समझांदे न कि असें कीता तुस साढ़े कशा अग्गें किश होर करो अगर बच्चे अग्गें किश होर करी ओड़न तां उस ग्रांऽ दा नांऽ बी रोशन होई जा ते होर नुहाड़े बाद जेह्के साढ़े जेह्की साढ़ी ते जेह्कियां गल्लां असें सेही दियां ते होर कोई निं ओह् सेही सकदा प्ही तुसें इ'यै कम्म करना की पढ़ाना बच्चें गी सारें बच्चें गी पढ़ाओ की के जेह्ड़े बच्चे न उऐ साढ़े अग्गें औने आह्ले सितारे न ते इ'नें सितारें गी चमकाओ तुस अगर एह् सितारे चमकी गे ते तुं'दे जेह्के सारे ग्रांऽ दे दिन न ओह् सारे ठीक होई जाने कोई कोई कुछ निं रौह्ना ऐ ते भी बी जेह्का तां जेह्का तां बड़ियां गल्लां जेह्कियां दिक्खनै आह्लियां होंदियां न ते भी जेह्का साढ़ा जेह्का सिस्टम बड़ा सारा सिद्धा होई जाना ते इस गल्ला जेह्का तुसें दिक्खेआ की असें जेह्कियां चीज़ां दिक्खी दियां हैन ते ओह् अपनी जेह्की औने आह्ली पीढ़ी ऐ तां उसी निं दस्सी ऐ असें की के असें इन्ना जेह्की कोशिश करनी ऐ ते कोशिश करदे ई रौह्ना ऐ तां उसी हर चीज़ै गी सॉल्व करना ऐ ते साढ़ा जेह्का तुंदे अग्गें दरखास्त ऐ की बच्चें गी पढ़ाओ तुस थैंक यू धन्यबाद